आब'आ सासे हाउस वाइफ जानानै नखरखौ माबोरै बेङो आङो बिदिनो फिसाफोरखौ जेन'बा फुङाव स्कुलाव थांनायनि सिगां जाहोनाय लोंहोनाय संनानै खावनानै आमफ्राय फिसायखौ जेन'बा अफ बायह्रायाव थांनायनि सिगां संनानै खावनानै जाहो हरनाय आरो फिसाफोरजों फुंनि समाव आरो मोनाबिलि समाव दसे फरायनायाव हेफाजाब होनाय ओमफ्राय बिदिनो स्कुलाव अफिसाव थांहो जोबखांनायनि उनाव न'नि ख'ना खनला एसे एनै सिबस्रां सुस्रां सि जोम सुस्रां खालामनानै रेदि दोनो आरो बिदिनो बारि आरो बारिफ्राव मैगं थाइगं एसे एनै हानायखिनिखौ हाग्रा एरि फुनानै फोसाबो आरो मैगं थाइगं गायो जेला फिसाफोर फैफिनो अब्ला स्कुलनिफ्राय आरो आंनि फिसाया जेब्ला बायह्रानिफ्राय फैयो अब्ला आं बिसोरनो जाहोस्रां लोंहोस्रां खालामो बेबादिनो आंनि हाउस वाइफनि लाइफा बिदिनो सोलिलांबाय थायो नख' बिदिनो नख'राखौ नायलाङो